میں نے چند روز پہلے ایک موبائل فون آرڈر کیا تھا جو مجھے آج موصول ہوا اور اس کے اندر بارہ جی بی ریم اور دو سو چھپن جی بی انٹرنل اسٹوریج ہے اس کے اندر چونسٹھ میگا پکسل کا کیمرا ہے جس سے میں نے صبح اور شام میں بے شمار تصاویریں کھیچی ان تصاویر کی کوالٹی اچھی ہے اس کے اندر پروسیسر ہے جو اچھے گرافک کی گیمنگ ہمیں کروا سکتا ہے اس کے اندر ہیٹنگ کے کچھ ایشوز تھے جو کہ موبائل کے اپ ڈیٹ کے بعد ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائیں اور اس کے اندر فاسٹ چارجنگ کا بھی آپشن ہے جو پینتالیس منٹ میں ہمیں موبائل فل چارج کر سکتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ خاص چیز اس کا ڈسپلے ہے جس پر میں نے کچھ فلمیں اور گانے دیکھے اس کے ڈسپلے کی کوالٹی یقیناً بہت بہترین ہیں اس کے اندر سیلفی کے لئے ہمیں بتیس میگ پکسل کا کیمرا دیا گیا ہے اور اس کے اندر ہر طریقے کا اپلیکیشن بالکل بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں